آج کل ہم لوگ کو پٹنہ جانے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سمے پر بس نہیں مل پاتی ہے چوڑی سڑک نہیں ہے جس کے کارن برابر لوگ ایکسیڈینٹ ہوتے ہیں وہاں جانے پر شدھ پانی پینے کا نہیں ملتا ہے لوگ پریشانی کا سامنا کرتے ہیں كھانے کا صحیح صحیح مطابق کھانا نہیں مل پاتا ہے ہوٹل بھی گندہ رہتا ہے یہاں بھی گندہ رہتا ہے پہلے لوگ سب سویدھا ملتی تھی لیکن سویدھا نہیں ہونے کے کارن لوگ مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلے لوگ کم کفایت میں کھانا بھی کھا لیتے تھے بسیں کی سویدھا بھی ہوتی تھی کم بھاڑا لگتا تھا کرایہ بھی زیادہ لگ رہا ہے وہ بھی سویدھا نہیں ہے لوگ پریشان ہیں پریشان ہو کر بھی اپنا شہر کا دورہ کرتے ہیں کسی بھی حال میں آدمی کو جانا ہی پڑتا ہے پٹنہ لیکن اب سویدھا اپلبدھ ہے کچھ بسیں نئی لیکن چلی ہیں جس سے آنے جانے کو کے لیے راحت ملتی ہے